म्हाका हें अशें चिकन जेवणाचो उद्देश सांगपाचो म्हणजे कितें म्हाका हें जेवण करपाची खूब उमेद आसली अशें चिकन परत नुस्तें भाजलेलें म्हाका खावपाक आवडना म्हणटा ते भाजतां चिकनचे कित्याक एकदां अशें कोणी म्हाका चिकन चिकन दिल्लें तें ताका हांवे विचारून घेतलें तूं बाबा कशें केलां कितें केलां जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें अशें अशें आपूण केलां हांवेनय एकदां अशें ट्राय केलें आनी ती पळोवया म्हणलें करून जातां जाल्यार म्हजे कडेन बीन करता करता करता एक दोन फावटी तें म्हणजें जाले बरें म्हणजे तितलें टेस्ट येली ना तेका म्हणटकच हांवे परत एक हें केलें आतां म्हजे कडेन कोणय म्हणजे चिकन केलें जाल्यार आवडीन खातां म्हणजे मागोनूय घेतात म्हणजे चिकन केलां आपणांक आमकांय दी अशें केन्नाय कोणाकय दिलें जाल्यार ती सांगतात बरें जालें चिकन हां आनीकय कितें आहा जाल्यार करून धाड आमकां ना गो बाय म्हणले कित्याक आमकां चिकनच म्हाका करपाची खूब उमेद आसता ती हांव करतां घरांत बायलेक कांय नाका चून कातून चिरून कितें तरी दी ते फुडलें करपाचें आनी वांटून दी फुडलें करपाचें हांव पळयतां आनी मागीर खावपाचें तुमी पळया